कहलहुँ की हमरा विद्यापति मन्दिर घुमैके छै हूँ बोलू

धनेसर मन्दिर जे घुमबै तऽ फेर रहैके लिए सुविधा

घुमै फिरैके लिए जैसे कि आब मन्दिर एलियै घुमबै फिरबै कहीँ पर अच्छासँ रहबै खाना पीना ठीत है राखु